औ ओं अबेनिफ्राय बुंदोमोन बा अ आस्सा निउस पेपारनि माने गोनांथि जादोंमोन नामा आस्सा माने टाइमआ माने न'आव डिलिभार खालामनांगोन ना

आस्सा माने हैनाया माबायाव हैगोन फुंफोराव हैनो हागोन अ बिखो निउस पेपारा ओरैनो गांसेयाव माबा लायो दस थाखा लायो नालाय ओमफाय डिलिभार खालामनायनि एक्सट्रा सार्स लागोन आरो ना बेवहाय थाइबा लागोन डिलिभार खालामनायनि थाखाय मान्थलि अ इदि जाहैगोन ओं इंलिसनिल' नांगौ जाहैबाय औ औ दङ गांनैसोब्ला मोनगोन मोननाया अ इदिब्लाबो जागोन नङाब्ला दैलि होखाब्लाबो जायो आरो ना एख' प्रब्लेम गैया औ ओं ओ हिन्दुस्तान दं सानस्रिया थाबाय सानस्रि मोनसे ओं दा हैनाया गाबोननिफ्रायनो हैनांगोन नामा साराइसयथा सातथाफोराव मोनहैनो हागौ जायखिया

ओं ओं दे होमब्ला ओंं